जी मूं हिन लाइ फ़ोन कयो आहे त मुंहिंजी जे का लैंडलाइन जी तार आहे तंहिं में चङी प्रॉब्लम अची वेई आहे आवाज़ु केॾी महिल घटि वधि थो ॿुधण अचे केॾी महिल ॿुधण ई कोन थो अचे ऐं मूंखे हिन ॻाल्हि ते शकु आहे त शायदि कूअनि हिनखे कुतिरे छॾियो आहे त मां तव्हांखे हिक विनिती थो कयां त तव्हां प्लीस महिरबानी कजो ऐं महिरबानी करे हिते अचो ऐं अची जांच कयो त छा इहा तार कूअनि कुतिरे छॾी आहे या तार में कोई प्रॉब्लम अची वेई आहे ऐं मूंखे प्लीस हिनखे अची करे सॉल्व करे ॾियो